हेलयके प्रयास हम करीब करीब बच्चा रही आठ नओ सालके तऽ एगो महीष सेहो रहै हमरासभके पासमे ओहि टाइममे आओर कलेपर नहाबियै कनी मनी कऽ लेकिन नदी सब लऽ जाय पानि अबै तऽ नदीमे जाय तऽ नदियोमे चलि जैयै आब जखन चारि पाँच आदमी जाय तऽ ओकरा पाछाँ पाछाँ हमहूँ चलि जैयै तऽ जैयै तऽ ओकरा पहिले हेलय तऽ आबए नहि लेकिन कोशिश केलहुँ कोशिश केलहुँ कि कोशिश करैत करैत तऽ एकबेर तऽ बुझू डूबिए गेल रही लेकिन बगलके रहए छौड़ा ओ घीच लेलक लेकिन फेर ओहि दिनके बाद जे छै से अभ्यास हमरा पूरा बनय लागल कनी कनी कऽ बनैत बनैत तऽ नदीमे तऽ पानि अबैत छै दू महिना रूकल फेर भागि गेल एक महिना रूकल भागि गेल ओहिके बाद तऽ फेर पोखरिएमे धोवय तोवयके होइत छै तऽ पोखरिओमे कोशिश रहलै जेकि नहि तैरब तैरना भी एगो स्वास्थ्यके लिए लाभदायक चीज है अगर आप पानीमे तैर रहे हैं तो हमरा ई केओ आदमी कहलथि तऽ हम सोचलहुँ जे ठीक छै भाइ तैरैओके चाही तऽ महीष लऽ के जाय तऽ महीषोके टपा दियै आ अपनो खूब हेली हेली तऽ कनी कनी दूर कऽ जेना एक किलोमीटर तक हेलयमे हमरा काफी टाइम लागि गेल रहए लेकिन आब अइ जेकि पोखरिमे दू राउंड तीन राउंड हेल कऽ अहाँके चलि जाइत छियै चलि अबैत छियै नहि दिक्कत अइ अहाँकेँ आब तऽ खानापीना अपन ठीक राखू फास्टफूडपर कम ध्यान दियौ घरके खानापर ध्यान दियौ बॉडी सेहो फिट रहैत छै आ बॉडी फिट अइ तऽ हेलयमे अहाँकेँ कनिको तकलीफ नहि होइत छै कियाकि हमसभ आब तऽ छओ महिना छोड़ियो दैत छियै हेलनाइ तऽ पहिला बार कनी दिक्कत तऽ होइत छै दिक्कत की होइत छै आब जेना आब चारि बेर लगातार हेल लैत छियै तऽ जहन छओ महिनाके बाद जइयौ एक राउंड मारबै तऽ कनिक जे छै से एहसास होइत छै जे भाय हँ हेललियैए फेर एकसँ दू दिन जहाँ रपेट मारलहुँ एकसँ दू बेर तखन ओहिके बादमे फेर जखन पएर हाथ खुलल तऽ फेर दनदनाइत रहियौ हेलैत रहियौ कोनो दिक्कत नहि छै आओर स्वीमिंग बाहर सभमे तऽ स्वीमिंग कहैत छै स्वीमिंग कोर्स तऽ लोक करैत छै पाइ दऽ दऽ कऽ करैत छै लेकिन गाम घरमे तऽ एतेक पोखरिके साधन छै जे आदमी हेलहोमे आनन्द अबैत छै कोनो नहि छै जे नहि अबैत छै आ पोखरि छै तऽ हेलयके चाही हेलनाइओ एगो कला छै अहाँके अबैए तऽ कभी बेर कुबेरमे कखनो काम आबि सकैए कियाकि बिहार सभमे तऽ पानि तऽ पहिले बड्ड अबैत छलैए आबे किछु सालसँ कम अबैत छै नहि तऽ बड्ड बाढ़ि अबैत छलैए दू हजार चारिमे हमसभ बाढ़ि देखलियै बहुत कमालके बाढ़ि रहै कतेक नुकसान भऽ गेल रहै लेकिन तैयो हमरासभके ई हिम्मत रहए जे किछु दूर हेलबै नहि हेललासँ गाछो पीपरपर चढ़ि जेबै ने जान तऽ बचबे करतै ओहिमे नहि दिक्कत छै लेकिन दरबज्जासँ कनी कमे पानि रहए गाम घरमे तऽ पानि रहै आबि गेल लेकिन दरबज्जासँ कम पानि रहै तऽ गाममे जायके मोन होय तऽ धार तऽ खूब रहै लेकिन हमसभ धार कटैत कटैत जे छै से गाममे पहुँच जैयै स्थान सेहो छै ओहूठाम पहुँचि जैयै बड़ी पोखरि छै हेलनाइ एगो स्वास्थ्यके लेल सेहो बहुत बढ़िआँ चीज छै